गाममे चाउर मिल आ कुक्कुट पालन के विशेष कारोबार होइ छै कुक्कुट पालनमे भी कम पूँजीमे अच्छा खासा मुनाफा होइत अछि जेना दू हजार एक हजार चूजा गिराय कऽ आर ओकरा पैघ कए कऽ तखन मार्केटमे फेर बेचने इहो एकटा अच्छा कारोबार मे गिनती आबै छै तहिना किसान जे छै ओ खेती करै छै गाय माल के पालन पोषण करै छै ताहि सऽ दूध जे आबै छै ओ दूध के कारोबार भी बहुत अच्छा कारोबार छै किछु ऑनलाइन के भी व्यवस्था छै कम्प्यूटर लयके बहुत बैसल छथि जे कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करै छथि कोनो भी फोटो बनेने आर कम्प्यूटर से सम्बन्धित जे भी कार्य छै ओहो एकटा बहुत अच्छा कारोबार अखन गामके स्तर पर चलि रहल छै आर बहुत लोक दुकान खोलि कऽ बैठल छथिन विभिन्न चीजके ओऽ दुकान करै छथिन ओहिमे सब चीज भेटै छै ओहो ग्रामीण स्तर पर सब तरह सऽ अच्छा छै गाम मे इएह सब कारोबार चलि रहल छै अखन